हम अपनी बाइक की देखभाल इस प्रकार करते हें जैसे कि हम कहीं सफर करके आएँ तो उसको अच्छे से साफ करने साफ करने के बाद उसको घर में या दरवाजे में रख दें रखने के बाद उसको अच्छे से ढँक दें ढँकने के बाद फिर अगर हमें कहीं ज़ाना है तो हमें कहीं अच्छे से जगह पर पार्क हो या कहीं अच्छे से साफ सुथरे जगह में उसको रखना हैं रखने के बाद अगर कोई साथ में है तो उसको बता दें कि मेरी बाइक अच्छा से खयाल रखना और इसका देखभाल करना तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती हैं कि हम अगर बाइक से सफ़र कर रहे हैं तो उसके भी अच्छे से देखभाल करें ताकि वह भी हमें कहीं चलाने में या चलने में कोई दिक्कत न आ सकें तो बाइक का अगर हम ख़याल रखेंगे तो बाइक हमारी भी ख़याल रखेगी मेरे जिम्मेदारी बनती हैं कि हम बाइक को सम्भाल कर रखें ताकि हम कहीं जाएँ या जा सकते हैं या किसी को भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत रास्ते में न आ सकें तो इसलिए हमेशा बाइक की देखभाल करें उसे सर्विस सेंटर पर ले जाएँ सर्विस ठीक करवाएँ या उसमें जो भी दिक्कतें आ रही है तो वह मेरी जिम्मेदारी होती हैं कि हम उसको हमेशा ठीक करवाते रहें तो यही मेरे जिम्मेदारी बनती हैं और कि हम अपने बाइक का हमेश हमेश अच्छे से ख़याल रखें